हैलो नमस्ते मैडम आप पार्लर वाली मैड तुस पार्लर आह्ली मैडम बोला दियां अच्छा अच्छा ते असें ओह् फेशियल कराना हा कन्नै वैक्सिंग करानी ही ते पं'जी तरीक आई सकनें अस असें चौबी पं'जी दे बिच्च होई जा ते ठीक ऐ हां जी हां जी ब्याह् ऐ दो जनें आना हां कन्नै हून करवाचौथ बी आवा दी नी ते कराई लैन्ने आं आहो अच्छा अच्छा हां में सुनेआ हा तुसें चेंज करी ओड़ी उत्थै दकान ते कु'त्थें जेही ऐ हून दकान अच्छा कोई गल्ल निं अस तुप्पी लैगे ते आई जाह्गे भी ते दो जनें आना भी ठीक ऐ नी इक में ते इक मेरी सस्स ने आना चलो ठीक ऐ ते रेट शेट केह् ऐ ओह्दा दं'ऊ बंदें दा किन्ना पेई जाना हां चलो भी बी तुस लमसम सनाई ओड़ो निं किन्ना होंदा भी आईडिया भिरी अच्छा अच्छा चलो कोई निं फ्ही उत्थें आइयै दिक्खने आं चलो उत्थें दिक्खी लैगे जेह्ड़ा शैल लग्गग हां अच्छा ठीक